हां हा हा ॿुधायो हैलो आई टी आई जो मुंहिंजे हिसाबु सां तव्हां ॾिसणु वञो न त तव्हांजो आई टी आई टीअ जो न कयो तव्हां फैशन डिज़ाइनर या त पोइ ग्राफिक डिज़ाइनर या या त पोइ ऐनीमेशन बि तव्हां करे था सघो

फैशन डिज़ाइनर में कपिड़नि जो सभु अलॻि अलॻि माहीती ॾिनी वेंदव उहो क्लास थींदो आहे इंस्टीट्युट करे वञिणो पवंदुव उनमें ऐं जीअं पाण कॉलेज वेंदा आहियूं ऐं डे टू डे तीअं इनमें बि सुबुह पंज छह कलाक वञिणो पवंदुव ऐं वञी करे तव्हांखे आहे न उते तव्हांखे उते वञी करे आहे न हा सभु उते सर वग़ैरह हूंदा अथव स्टीचींग कीअं कपिड़ो मापाहिणो सभु कराइणो इनखां पोइ आहे न कहिड़े कहिड़े कपिड़े जी जानकारी ॾींदव असांजी इंस्टीट्युट हिकु आहे ऐं उहो कराईंदो आहे उनखे लखु रुपिया फीस अथसि हुनजी साल जी उनजी ऐं तव्हां खे पोइ करिणो हुजेव त पोइ मूंखे ॿुधायो पर तव्हांजे हिसाबु सां त ॾाढो सुठो अथव उहो न त त पोइ हिकु दफ़ो तव्हां सोचियो की कींअं आहे छाहे या त पोइ उनजे बारे में वीचारियो तव्हां पर तव्हांजे हिसाबु सां ॾिसणु वञूं त उन में ह न हा एक्टिविटीज़ बि माना कीअं वञण जो रहंदो ॿाहिरि पोइ इंच टेप में कुझु नापणो हरि हिकु शइ हिकदमि बारीक़ी सां सेखारींदव ऐं उनमें तव्हांखे आहे न हं सिखणु खां पोइ ॾाढो कॉन्फिडंस बि तव्हां में अची वेंदव कि भाई इअं सभु एकदमि बारीक़ सां सिखी करे न त किथे बी किथे टेलर ते वेंदा न उहो एतिरो बारीक़ सां न सेखारींदव ऐं इंस्टीट्युट में पैसा वठनि था पर आहे न हा ॾाढो सुठे नमूने सिखारींदा आहिनि तव्हांखे हरि शइ अलॻि अलॻि हंधि मोकिलींदा आहिनि पोइ उन्हनि सां प्रोजेक्ट ठाराहींदा आहिनि हे सभु बि थींदो आहे तव्हां हिकु दफ़ो सोचियो पोइ मूंखे ॿुधायो तव्हां पंहिंजे ममी पप्पा सां हिकु दफ़ो सलाह कयो ऐं पुछो ऐं आहे न इन खां पोइ मां आहे न हा तव्हां इंस्टीट्युट ते अचो ऐं मा आहे न हा तव्हांखे फीस जी थोरी डिस्काउंट कराए थी ॾियांव तव्हां थोरा पंहिंजा आहियो त उन सां बि हाणे हा न वेलकम